گڈ مارننگ سر سر میری بات مونسپل آفس سے ہو رہی ہے

سر میں نے کال اس لیے کری تھی سر ہمارے علاقے میں ہے نا آج جلسہ ہونے والا ایک تو یہاں پر بہت سارا کچرا جمع ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو کال کی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ کچرا اٹھ جائے تاکہ یہاں پہ لوگوں کو آنے جانے اور بھی بہت سارے مہمان آئیں گے انہیں تکلیف نہ ہو

اور جی بہت سارے دور دراز سے مہمان آئیں گے انہیں گندگی دکھے گی تو ہمارے علاقے کی بدنامی ہوگی میں نے اس وجہ سے کہ کال کی ہے کہ ہمارے علاقے کی صاف صفائی ہو جائے اور اس جلسے کا صحیح سے انتظام ہو جائے

جی جی سر ہمارے علاقے کا نام چندو نگر ہے جی واڈ سنکھیا انسٹھ ہے جی سر جی جی جی یہ کب تک اٹھ جائے گا یہ کچرا جی آج میں ہو جائے گی اس کی صفائی جی سر بہت بہت شکریہ آپ کا جی سر سر دھنیہ واد